हैलो वैभैया हा मां नरेन्द्र बंबाणी पियो थो ॻाल्हायां आदिपुर मां मां ॿुधो आहे त तव्हांखे हिते हिकिड़ो संगीत समारोह जो आयोजन थी रहियो आहे त मां उन में शिकत करण जी योजना ठाहे रहियो आहियां त मां ॾाढो उत्साहित आहियां त उन में जेके कलाकार अची रहिया आहिनि उहे इंटरनेशनल लेवल ते ख्याति प्राप्त आहिनि त मूंखे मुंहिंजे दोस्त खे सर्प्राइज़ सां गॾु उन खे इहा टिकिट ॾियणी आहे उन सां गॾु मां उते अचण चाहियां थो ऐं मौजु मल्हाइण चाहियां थो इन संगीत प्रोग्राम जो त मुंहिंजो बजट आहे त भई मां वधीक ख़र्चु करे नथो सघां कुझु सम्झो त पंज सौ रुपया पर हेड जे आसपासि जी मुंहिजी ब बजट आहे त मां उहो हुजे त मां उहो करे थो सघां ऐं इने में तव्हां वटि कहिड़ा कहिड़ा क्लासिस आहिनि टिकिट्स जा अच्छा अच्छा एतिरा क्लासिस आहिनि त मां ॼाणण चाहींदुसि त मुंहिंजो जेको बजट आहे पंज सौ रुपया इन में तव्हां ॿियो कहिड़ो कहिड़ो डिस्काउंट या प्रमोशन या कोई छूट ॾेई स ॾेई था सघो अच्छा एतिरी छूट मिली सघंदी मूंखे त ॾाढो ॾाढो मां थोरा ई थो आहियां तव्हांजे लाइ तव्हां मूंखे एतिरो अटैंड कयो पिया था तव्हां एतिरो चङी तरह मूंखे रिप्लाए ॾिनव उने जे लाइ धन्यवाद ऐं मां इहो त तव्हांखे ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कयां त ऑनलाइन बुकिंग थी वेंदी हा थी वेंदी त ठीकु आहे तव्हांखे मुंहिंजो क्यूआर कोड मोकिलियो त मां उन ते मां पैसा तव्हांजे नाले में अकाउंट में ट्रांसफर करे थो छॾियां ऐं मूंखे उन जी टिकिटूं ऑनलाइन ई तव्हां मोकिले छॾिजो त मां मुंहिंजे दोस्त खे उहो मोकिले करे सरप्राइज़ ॾियणु ॾींदुसि त भई मां तुंहिंजे लाइ ॾिस ईअं कयो आहे हा भाउ जय झूले